हैलो साड्डे इत्थैं कुड़ियां मुड़े नु इक मन्नेआ जंदा ऐ ते अज्जकल कुड़ी मुड़े हर स्थान बिच्च बराबर न खेलकूद च बी ते पढ़ाई उप्पर बी जियां अज्जकल सानिया मिर्जा बैडमिंटन दी इक बड्डी ओह् बनी दी बड्डी खिलाड़ी बनी दी ऐ कन्नै मैरी काम बाक्सर ऐ ते अज्जकल हर इक चीज अग्गैं कुड़ियां अग्गें न क्रिकेट उप्पर अज्जकल ओलम्पियाड खेले जंदे न ते लड़के बी हर खेल उप्पर बराबर न लड़के बी